शाळेंत ज्योग्रफी हिस्ट्री सायन्स मॅथ्स हिंदी मराठी कोंकणी अशें विशय शिकयता आनी टिचरी बऱ्यो एज्युकेटेड आसता आनी तीं भुरग्यांक फुडें सरपाक खूब हॅल्प करता आनी तेंकां टेस्टी घेता गॅमी खेळटा तेंच्या वांगडा तेंकां खूब हेल्प करता की फ्युचरांत तीं मातशीं एज्युकेटेड जावपाक आनी तेंकां खूब नॉलेजूय बी दितात जनरल नॉलेज बीन आनी तीं गॅम्स खेळटात जश्यो भुरग्यांक नॉलेज मेळटा त्या गॅम्सांतल्यान आनी आनी डान्स शिकयता आनी स्पोर्ट्सान तेंकां पार्ट पार्टिसीपेट जावपाक तेंकां हेल्प करता आनी अभ्यास करूंक खूब हेल्पूय करता आनी तीं टेस्ट घेता टेस्टीन जेंका बरे मार्क्स पडटा तेंकां आनी जेंकां कमी मार्क्स पडटा तेंकां हेल्प करता तीं फुडें शिकपाक तेंकां एक्स्ट्रा क्लासीस बी घेता आनी ती आपूण उपाशी रावन भुरग्यांक एक्स्ट्रा क्लास घेता जेंकां भुरग्यांक आनीक शिकपाक मेळटलें आनी गॅम्स खूब सगळ्यो खेळयता जिंच्यो जिंकां तेंकां नॉलेज मेळटा आनी टिचरीय बीन टिचर्सांकूय बी नॉलेज मेळटा फ्री पिरियड आसता तेन्ना तेंकां ग्रावंडार बी व्हरता खेळपाक